हमरासभके घरमे ने ककरो मोन होइ छै कि नश्तामे रोटी सब्जी खाइ ककरो दही चूड़ा खाइके ककरो चूड़ा दही खाइके ककरो चना चूड़ा खाइके ककरो दालि भात खाइके तऽ बनबै कोना होइ छै से तऽ हमसभ ने जानै छिए ओसब कि जानै गेलै बनबैवला ने जानै छै एना बनै छै एहिमे पिआज मिरचाइ जीरा धन्नी सबचीजके ओहिमे मसल्ला डालल जाइ छै तब बनै छै तब फोरन पड़ै छै तब धैके ओकरा सब बनै हइ तब रोटी बनै हइ दूध औँटाइ हइ दही पौराइ छै सबचीज कऽके तब बनबै छिए ओकर बाद ककरो मोन होइ छै दस परिवारमे जे भात दालि हम खाउ तऽ ओकरा सबलए भात दालि बनै छै ककरो मोन भेल खीर कचौड़ी खाइके तऽ खीर कचौड़ी ककरो मोन भेल दालिवला पूड़ी खाइके ओहो बनेलहुँ ककरो मोन भेल रोटिए सब्जी ककरो परौठे मोन होल ककरो बैगनके भरवाँ ककरो आलू गोभीके सब्जी ककरो भुजिआ कोनो चीज जकरा जकरा खाइके मोन होइ छै सेसब अपन बनबैलए कहलक बनबऽ पड़ै छै हमराके कोना कोना दालि चावल डालै छिए तब बनै छै अइसे नहि होइ छै तऽ किछु नहि होइ छै करनाइ तब ककरो ककरो कहलहुँ अगल बगलसे बना दिअ तऽ बना देलक सब्जी रोटी कोइ दालि भात कोइ खिचड़ी कोइ खीर कचौड़ी सब्जी वएहसब खएलक केनाहुके बना देलहुँ जकरा बनबै पड़ै हइ दसगो परिवार छै तकरा जे जे कहतै से से बनबैए ने पड़तै सब बना तना देलहुँ सब खएलक पिलक खा पीके अपन गपशप गेल कोइ कहलक रातिमे परौठा बना कोइ कहलक आलू मटरके सब्जी बना कोइ कहलक पनीर बना कोइ कहलक मीट बना कोइ कहलक मछली बना कोइ कहलक खस्सी बना किछु बना कहलक बनबैलए तऽ बनबऽ पड़ल तऽ पिआज तिआज काटलहुँ सब बनेलहुँ खएलहुँ सब खा पीके अपन सब रहल काम धन्धा कएलक आओर नहि भेल तऽ कोइ कहलक हइ आइ आलुएवला कचौ पूड़ी बना परौठे बना आलूवला बनेलाके बाद सब खा पी लेलक खा पीके तब आराम कएलक आओर काम कऽके तब कोइ कहलक हे चना चूड़ा भूज दुइगो चना चूड़ा खा लै छिओ नहि भेल तऽ अपन अपनसे भुजि लेलक भुजलाके बाद सब खा पी लेलहुँ आओर खा पीके अपन सब आराम कएलक आओर ककरो नहि भेल तऽ कहलक हइ आइ नहि बनलहु आइ बना किछु बढ़िआँ चीज तभिए खएबौ तब कहलहुँ कथी बनेबै तब कोइ कहलक तब अथी बनेलहुँ सतुआके लिट्टी भरिके तब बनाके सभके देलहुँ देलाके बाद सभ खएलक खाके सब अपन अपन काम करैलए गेल कोइ कहलक हइ सतुआ भरिके पूड़िए बना तब ओ बनेलहुँ तब खा पीके सब अपन सुतल बैठल रहल तऽ कोइ कहलक हइ नहि भेलौ गहूमके रोटी बेल गऽ गहुमेके रोटी खा लै छिऔ तब कोइ कहलक कि हइ आलू आओर मटरके सब्जी बना ओ बनेलहुँ कोइ कहलक कटहर आलूके सब्जी बना ओ बनेलहुँ कोइ कहलक पनीर सब्जी बना ओ बनेलहुँ कोइ कहलक चना सब्जी बना से बनेलहुँ बनेलाके बाद सब खा पी लेलहुँ खा पीके तब सब अपन आराम करलक कएलाके बाद कोइ कहलक नहि ई भेलौ चावल दाल बढ़िआँसे बना तब ओसब बनेलहुँ बनेलाके बाद तब छोड़ि देलहुँ कहलक फेर रातिमे नहि नहि आइ ई नहि भेलौ हन तब बढ़िआँ बना किछु खाना जे खाना खएबौ तब ठीक रहतौ ईसब खानासे नहि भेलौ किछु